पहले जो फोटोग्राफी था वो फोटो खींचता था रियल बनाता था वो मास्टर बनाता था जब से फोटो निकलवाना पड़ता था कहीं जाके अब तो कोई एक ऐसा जो अपना शौक से कैमरा खरीद के सेल्फी देख के निकलता है कोई अपने शोक के लिए रखता है ताकि अच्छा होता है वो अपने एक होता है जो उसके पास कोई मजबूरी है तो वो अपना कैमरा ये लेके शादी ब्याह हर एक जहाँ जहाँ होता है वो अटेंड करता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो सेल्फी खींचता है हर एक आदमी को फोटो लेता है फोटो लेने के बाद ज्यादा एक लॉक्स सरोगीस में दिया जाता है वीडियो होता है ये सब हर एक आदमी को पसंद रहता है कि हमें एक सेल्फी चाहिए हमें एक सेल्फी चाहिए तो बोलने के बाद वो कहता है कि ठीक है आई तो वो लोग अपना सेल्फी खींच देता है कहीं का वीडियो बनवाता है कहीं इधर नाच एक्टिवर होता है तो उस में भी विडिओ बनता है जिसके पके हर एक आदमी वो खुद शौकीन होता है जो सेल्फी अपना लेने देने के लिए वो सेल्फी में आगे ही रहती है बताती है जो हम मेरा सेल्फी होना चाहिए लीजिए हम यहाँ अच्छे स्टाइल में पोज मारते हैं अच्छे स्टाइल से खड़े रहते हैं फिर वो जाके फोटो लेता है लेने के बाद वो अपने फिर रील चेक करता है कोई अच्छा है नेगेटिव फोटो है फिर उसको भी अपने अंदाज से वो सेलेक्ट करने के बाद को होता है फिर बाद में निकाल के वो धोते ही देता है निकाल के देता है फिर अपने लोग सजा के एल्बम में रखा भी जाता है कहीं बगीचा है वहाँ जाके का हरियाली खेत खलियान सरसों इसमें का सेट भी अच्छा होता है तो लोग जाते है वहाँ लेते भी है और कोई अपना होता है की शौक से कहता है चलो हमें भी कोई ले दे ले देगा तो वही अपना जाके सेल्फ वहाँ पर लेता है अच्छा लगता है फिर अपना फोन में लोग खिंचवाते है अच्छा रहता है